हिकु हज़ार ॿाएतालीह पंज हज़ार चोरासी अठ हज़ार नवे हिकु लखु पंज हज़ार ॿ सौ असी रुपिया पंज हज़ार चालीह